ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر تمام مذاہب کے لوگ بہت مل جل کر کر کے رہتے ہیں جس میں سے ہندو مسلم سکھ عیسائی پوری دنیا میں یہ جمہوری ملک کہا جاتا ہے جس میں تمام مذہب کے لوگوں کو اپنے آزادی کے تحت ان کو اپنے دھرم کو ماننے کے لیے بولا جاتا ہے جیسے کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے ہندو مندر میں جا کر کے پوجا کرتا ہے اور اسی طرح سکھ جو ہے گرودوارے میں جا کر کے اپنی عبادت کرتا ہے اور کرشچن جو عیسائی ہوتے ہیں وہ چرچ پر جاتے ہیں تو ہمارے جو ہندوستان جو مذہب ہے اس میں تمام مسلک کے لوگ تمام دھرم کے لوگ آپس میں مل جل کر کے محبت سے رہتے ہیں اور تمام جو مذہب کے تہوار ہے آپس میں مل جل کر کے مناتے ہیں جیسے دیوالی میں ہندو لوگ مسلمانوں کے گھر جاتے ہیں اور مسلمان ہندوؤں کے گھر جاتے ہیں اسی طریقے سے جب مسلمان عید مناتے ہیں تو ہندو لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو ہندوستان یہ پوری دنیا میں ایک واحد ایسا ملک ہے جس میں تمام مذاہب کے لوگ مل جل کر کے محبت سے رہتے ہیں اور یہی ایک تفرقہ اور یہی ایک دوسرے ملکوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے ایک مختلف ہندوستان کو بناتا ہے کہ اس میں تمام لوگ آپس میں مل جل کر کے رہتے ہیں اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ تمام لوگ جیسے کالے گورے ہر رنگ کے لوگ اس میں ملتے ہیں چھوٹے بڑے ہمارے ہندوستان کی جو ثفاقتی لوگ ہیں بہت محبت سے لوگ رہتے ہیں